ہمارے یہاں دلّی میں ریسلنگ کھیل ایک مشہور ہے یہاں کے کوچز کھلاڑی جو مشہور ہیں وہ سشیل کمار ہیں